دہلی کے اندر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پرندوں میں کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا ہر چھت کے اوپر آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا اور کبوتر جو پرندہ ہے دہلی کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور بہت خوشی سے پالتے ہیں اور یہ یہ پرندہ میرے نزدیک ایک پسندیدہ پرندوں میں سے ہے اور مجھے بہت اچّھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کے اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم بتا کر کے اور دہلی کے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کو ہر چھت کے اوپر کبوتر کے جھنڈ نظر آئیں گے تو یہ کبوتر پرندے بہت زیادہ پسند کیے جانے والے پرندے ہیں میرے نزدیک ٹھیک ہے